पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह सत्रहं फरवरी उणिवीह सौ उणवंजाहु सत्रहं जुलाई उणिवीह सौ उणानवे ॿ दिसंबर उणिवीह सौ ॿियानवे छवीह जुलाई उणिवीह सौ चोवीह